अगर जोधपुर ज़िले में महिलाओं की शिक्षा की बात की जाए या जोधपुर ज़िले के पूर्ण शिक्षा की बात की जाए तो महिलाओं को कम थोड़ी बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि राजस्थान कहीं ना कहीं ये सोच ले कर चलता है कि यहाँ पर महिलाओं को या बेटियों को पढ़ाने से क्या मतलब है वो वैसे भी दूसरे घर जा कर उनका काम करेगी या उनको हेल्प करेगी तो वो अपने बेटे पर ज़्यादा पैसा लगाते हाँ कुछ पेरेंट्स होते हैं जो अपनी बेटियों को भी बराबर बेटे के सामान जो है उनको पढ़ाते हैं लिखाते हैं बट कुछ जो होते हैं उनको नहीं मिल पाता है लेडिस को और अगर वो शादी कर कर ससुराल में जा कर पढ़ना चाहती हैं तो वैसे भी ससुराल वाले तो पढ़ाते नहीं है तो उनके लिए जो यहाँ पर है कि महिला निधि डिसबर्सस लोन मिल सकते हैं जेंडर इनिक्वल इनिक्वालिटी वाला है और वहाँ पर जो है आप देखा जाए तो यहाँ पर महिलाओं के लिए बहुत कहीं ना कहीं हेल्प के लिए कुछ समुदाय आगे आते ही हैं जो महिलाओं को पढ़ने के लिए उनको लोन देते हैं अगर वो बीमार है तो उनको उनकी हेल्प करते हैं क्योंकि महिलाओं का देखा जाता है ससुराल में अगर महिला कोई बीमार हो जाती तो उसको उसके घर पर भेज दिया जाता है कि भई तुम अपने पीहर जाओ और वो पढ़ना चाहती तो बोलते तुम अपने पीहर से फ़ीस जमा करो और पीहर में मान लो उसके माँ बाप हेल्प भी कर देते बट बेटी कहीं ना कहीं सोचती है कि मैं कैसे अपने पेरेंट्स को इस चीज़ के लिए परेशान करूँ तो राजस्थान में महिलाओं के लिए ऐसे बहुत से कार्य किए जाते हैं जिस में महिलाओं को सरकार के द्वारा पढ़ने लिखने के लिए काफ़ी मदद मिल जाती है और मुझे भी मैंने भी एक पढ़ने के लिए लोन लिया था मैं अपने लिए तो वो उसकी किस्त बहुत ही कम आई थी और मैं अच्छे से पढ़ कर उस उन पूरे लोन को और टाइम पर भर दिया था